पानि जे छै ने जैसे कल से जब भरिके लेलहुँ ओकरा भरलाके बाद जे छै से चूल्हा जैसे जोड़ि देलहुँ जोड़लाके बाद छै जे डेकची मे पानी देके ओकरा गरम कयलहुँ गरम कयलाके बाद उबललाके बाद ओकरा छै से छानि ओनिके बढ़िआँ से झापि ओपिके रखल जाइत छै अगर झापि ओपिके नहि रखल जाइत छै तऽ डर भी होइ की जैसे कीड़े चुट्टी मक मकड़ी मच्छी किछु भी अगर गिर गेलै गिर गेलाके बाद गिर गेलाके बाद पानि अशुद्ध हो जाइत छै अशुद्ध होलाके बाद अगर कोइ भी चीजमे यूज करल करल नहि जेतै नहि करलाके बाद जे एहि लिए जे छै पानि झापिके रखल जाइत छै जेकि शुद्ध होल बढ़िआँ होल पिएमे हरेकमे बढ़िआँ रहैत छै आब जैसे छै कि एइसन एइसन जे ई अथीमे समय छै एइसन एइसन मशीन छै चलि गेलै कि मशीनमे पानि डाललाके बाद जे छै से पानि अपने साफा होबऽ लगैत छै ओ पानिके अपने सफा होय लगैत छै एहि लिए अगर फेर जेकरा घरमे मशीन रहैत छनि जहाँ भी छै ओकरा लिए ठीक छै जैसे हमलोग नीचाँ अथीके छियै की करतै ओ अपन पानिके छानि के अपन गरम करिके पिऐत छै कैसहो यूज करए हय आ एहि लिए ईसब ऐसे ठीक हय अइसे थोड़बे ने ओतना बड़ा जे रहतै ओकरे घरमे मशीन रहतै चाहे किछु भी रहतै तऽ ओ छानिके पानिके पीतै एहि से छोटा मोटा आदमीके जतना रहतै ओतने ने करतै ओतना बड़ा नहि हय तऽ कहाँ से करतै